नमस्कार सर सर मोबाइल फ़ोन चाहिए था जी सर हाँ तो हमें वीवो का एक फ़ोन था वही चाहिए था भी ट्वेंटी वन तो वह आपके पास उपलब्ध है कि कितने का कितने का है सर वह अच्छा अच्छा नौ दस हज़ार के बीच में अच्छा और और कम में कोई फ़ोन है क्या आपके पास अच्छा अच्छा और उसमें डिस्काउन्ट वगैरह कुछ छुट उट कुछ है इस समय भई ऑफर चल रहा है कोई अच्छा अच्छा कोई जैसे इस समय त्यौहार है दीपावली का सीजन है तो ऐसा कुछ डिस्काउन्ट उस पर दे रहें आप लोग अच्छा अच्छा तो अगर अच्छा मान लीजिएगा अगर कोई बढ़िया सा फ़ोन लेना हो बीस पच्चीस हज़ार का तो क्या उस पर कुछ ऑफर रक्खें हैं आप लोग जैसे कुछ देन कुछ दे रहे हैं अच्छा अच्छा और जी जी और सैमसंग वगैरह का फ़ोन कितने तक मिल जाएगा आपके यहाँ जी जी फ़िर भी मान के चलिए मान लीजिए अगर मेरा बजट दस से पंद्रह हज़ार के बीच में है तो क्या हम ले सकते हैं उसको अच्छा और और इससे ज़्यादा भी इससे ज़्यादा रेन्ज में भी होगा इससे ज़्यादा का भी नहीं होगी न

दुकान तो आपकी मार्केट में ही होगी न अच्छा लोकेसन तो आपका मिल ही जाएगा हमको हाँ हाँ आने वाने में कोई दिक्कत तो ऐसी होगी नहीं ठीक है फ़ोन की गारन्टी वगैरह तो देते हैं न आप लोग ठीक है सर तो फ़िर हम आते हैं तो फ़िर आगे की बात होती है ठीक है सर नमस्ते फ़िर